ए पी जे अब्दुल कलाम भारत के एगो बहुत महान वैज्ञानिक रहलै रहऽ ओ देश के एगारहवाँ राष्ट्रपति भी बनलो रहै ओ देश के वैज्ञानिक मे सबसे महान वैज्ञानिक मे सऽ एक रहल छै उनका ने इसरो मे बहुत महान योगदान रहल छै उनका ने देश के लिए परमाणु बम और हथियार बनाबऽ मे बहुत सहयोग करलो रहै आओर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो कि बहुत बड़े महान वैज्ञानिक रहल छै उन्होंने उनका ने एगो ग्रंथ के भी रचना करलो रहै ज्योतिषशास्त्र मे और उनका ने इहो खोज करले रहै कि पृथ्वी अपन धुरी से घुमै छै आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट ने हमरा आर के बहुत बड़ा दशमलव पद्धति के प्रदान करलो रहै जेकि दुनिआ के आगे बढाबै मे बहुत सहयोग करलो रहै और उनका के योगदान